आंनि गामियाव थानाय फरायसालियाव मोजां खिग्रा न'फोर लोंनाय दै बिजाब देक्स बेन्च बायदि जाग्रा मुवाफोर मोजाङै गैया दा बेनिखायनो जोङो जोंनि गामियाव थानाय फरायसालियाव मोजां खिग्रा न' गैया न' खिग्रा दङ खिन्थु जोंनि मोजां खिग्रा न' होनबा जों बेवहाय बायदि रोखोमनि दैनि फेसिलिटि बिदिनो गुबुन गुबुन फेसिलिटिफोर गैया जायनि थाखाय जों बे खिग्रा दंब्लाबो जों बेखौ मोजां होननानै बुंनो हाया लोंनाय दै लोंनाय दैया सासे फरायसानि थाखाय जोबोद गोनां जाय लोंनाय दैया जुदि गाज्रि जायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय बायदि रोखोमनि बेराम सोमजिहोनो हागौ बेनिखायनो लोंनाय दैनि बागै जोङो बांसिन सांग्रां जानाया गोनां लोंनाय दैनिफ्रायनो जोङो गोबां बेरामफोर जानो हायो जाय बेरामा जोंखौ थैनायनि लामायाव लांनो हायो बेनिखायनो जों लोंनाय दैनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो फोरोंगिरिया जोङो मा होनो सांग्रां जानो नांगोन लोंनाय दैखौ जों हायोबा जोङो मा होनो लोंग्रा दै बिफाननियाव थांनानै जोङो बेखौ टेस्ट नायनाया गोनां जाय दैयाव जोङो बायदि रोखोमनि फ्ल'राइड बायदिसिना थानो हायो बेनि थाखायनो जोङो दैखौ टेस्ट खालामनो नांथारगोन दा फरायसालिफोराव जोंनाव बिजाबआबो गोबां माजायो सरटेज जायो खम जायो जायनि जाहोनाव जोङो फरायसाफोरखौ नांगौबायदि जोङो सोलोंथाय होनो हाया बेनिखायनो जोंनो नांगौसेबां बिजाबखौ जोंनो बिजाबबाख्रि खुलिनानै जोङो दोनथुमनो नांगौ जाय बिजाबा जोंनि थाखाय मा होनो बा जोंनि थाखाय बा फरायसानि थाखाय हेफाजाब होयो बेबायदि बिजाबफोरखौ जोङो बिजाब बाख्रियाव लाबोनानै दोनफैनानै जोङो बाहायनो हायो एबा फरायसाफोरनो थाखाय जों बे बिजाब बाख्रिनिफ्राय जोङो बिजाबफोरखौ दाहार हरथ'नो हायो थिग बिदिनो गंसे फरायसालि होनबा जोङो देस्क बेन्चआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां देस्क बेन्चआ जुदि खम जायोब्ला जों फरायसाफोरखौ जिरायनायाव जोंनियाव मा जानो हायो गोबां गोहोम खोख्लैनो हायो बेनिखायनो देस्क बेन्चखौ जोंनो नांगौसेबां जोङो फरायसालिफोराव नांगौ जायो जाय देस्क बेन्चखौ जोङो गंसे फरायसालिया निजायै मा खालामनो हाया जोङो बायनानै दिहुननाय बेनिखायनो बे देस्क बेन्चखौ जोङो हायोबा सोरखारा बेखौ जोंनो मा होनो होनो नांगौ जायखौ जों होयोब्ला जोङो गोबां जोङो फरायसाफोरनि जनायाव जोङो सुबिदा जानो हायो थिग बेबायदिनो गंसे फरायसालिनि थाखाय जाग्रा आदार जायखौ जोङो एम डि एम होननानै बुंनाय जायो बे जाग्रा आदाराबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो बे जाग्रा आदारखौ जोङो नांगौ बायदियै जोङो सुफुं सारनाय आदार हिसाबै जोङो फरायसानो होनो नांगोन जेराव जोङो बे जाग्रा आदारनि जोहै जोङो फरायसाफ्रा मा खालामनो हायो गावनि जानायजों लोगोसे गावनि फरायनायफोरखौ जेरैबाङै जोङो लांफानो हायो बेनिखायनो जोंनि गामियाव थानाय फरायसालियाव गोबां मोजां खिग्रा न'फोर लोंनाय दै बिजाब देस्क बेन्च जाग्रा मुवाफोरा थोजासे गैया बेखौ जोङो बेनिखायनो आङो मा होनो बे मुवाफोरखौ जाहाथे जोङो सरखारा जोंनो आबुङै जोंनो बेखौ जगायना होयो बेखौ आङो फोरोंगिरि जानानै खावलायनाय जाबाय